नमस्ते जी बताइए जी हाँ जूते बेचते हम हमारे पास इस्पोर्ट के भी हैं चमड़े के जूते भी हैं लोफर के जूते भी आपको जो चाहिए वो बताइए हाँ मिल जाएँगे आपको जिसको आप लेंगे महेंगे वाले तीन हजार तक हैं ढाई हजार दो हजार पाँच सौ के भी हैं आपको जो चाहिए वो बताइए आप जी हाँ बदल सकते हैं लेकिन कुछ इस्क्रेच वगैरह इतना फट फटा न रहे या कुछ न रहे मतलब कि फट जाएगा जूता तो वापस नहीं होगा न सुविधाएँ क्या आप थोक में लेंगे एक लेंगे दो लेंगे जो बताइए आप एक दो लेंगे मिल जाएगा एक दो आपको कितने तक चाहिए हजार दो हजार डेढ़ हजार पाँच सौ तीन हजार हजार डेढ़ हजार के चाहिए आपको अच्छे वाले न चलिए अच्छा हज़ार डेढ़ हाँ पेवर चमड़े का रहेगा हजार डेढ़ हजार का तो आपका अच्छा मिलेगा जितना महंगा रहता है उतना अच्छा जूता मिलता है हाँ जितना महंगा लेंगे आप उतना अच्छा मिलेगा आपको नहीं मिल जाएगा मिल जाएगा क्यों नहीं मिलेगा कब आ रहे हैं आप लेने दो एक दिन में आ जाएँगे चलिए ठीक है आप आ जाइएगा हम आपको बता देंगे यहाँ पट्टी में है यहीं हाँ वो पट्टी में होटल के बगल जो बड़ा सा होटल है उसके बगल हम हैं आप जब चाहे तब आइए जितने का लेना चाहें उतने का ले लीजिए हाँ जब आपको आना हो एक बार फ़ोन कर दीजिएगा हम आपके लिए दुकान खुली रखेंगे आप आएँगे हम आपसे हमारी बात हुई है हम आपको दे देंगे जितना अच्छा वाला चाहिए आपको जितना महंगा जितना सस्ता सब इस्पोर्ट का चाहिए चमड़े का चाहिए हम आपको सब दे देंगे ठीक है हाँ और किसी को चाहिए तो बता देना हम सभी को दे देंगे जिसको जिसकी आपके पड़ोसी में जो हो हाँ ठीक है और आप दो तीन दिन में आ जाएँगे न पक्का आप होटल के पास है यहीं हाँ होटल के पास आप यहीं आ जाइए ले लीजिए आप हजार डेढ़ हजार का जो भी लेना चाहें चमड़े का इस्पोर्ट का ठीक है ठीक है ठीक है रख रहें नमस्ते